हांवें म्हाजे मूळ भाशे परस वेगळ्या भाशेन बरयल्लीं पुस्तकां हांवें वाचल्यात एक उदाहरण म्हणल्यार द लिटल प्रिंस हें वाचून मूळ फ्रेंच भाशेेतंत बरयलें अनभवक आकर्शक आशिल्लें कारण आमकां नव्या संस्कृताय विचाराक आनी भावनाक दार उगडटा जे हांवें हे तरेन अनभव नाशिल्लें आसूं येता म्हाज्या मूळ भाशेंत कोंकणी एक पुस्तक हांवें मानलां की सगळ्याक वाचूंक जाय तें म्हणल्यार पुंडलीक नायक हाचे तातूंत गोंयकार जिवीत परंपरा आनी गांवगिऱ्या समाजांतल्यान संघर्शाचे खोलयेन जाणविका मेळटा